میرا سب سے پسندیدہ اداکار عامر خان ہے اور وہ مجھے اِس لیے پسند ہے کیوں کہ وہ اپنی ہر فلموں میں موٹیویشنل اینڈ ایجوکیسنل پرپس سے لاتے ہیں اُس سے ہم آج کل کے نوجوان کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور اُس کو اپنی زندگی میں اپناتے بھی ہیں اور اُن کی ایک فلم کا کردار ہے جس میں وہ رینچو بنے ہیں تھری ایڈیٹ مووی کا نام ہے رینچو ہمیں ہر طریقے سے پڑھائی کے متعلق چیزیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں رٹّافکیشن نہیں کرنا چاہیے اور اُس میں ہر طریقے سے بتایا گیا ہے